खाने में मुझे प्याज और नींबू से काफ़ी एलर्जी है जो कि मैं जब भी खाता हूँ तो मुझे उससे काफ़ी चेहरे पे छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं जो कि मुझे काफ़ी इचिंग करते हैं इसके लिए मैंने जब पहले जब पहली बार हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है जब मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे प्याज और नींबू एक दो इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ बताए थे कि जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो खाने में वही है कि मैं नींबू और प्याज तो खासकर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से यूज़ करना हमें बिलकुल सख्त मना है जो कि मैं बिल्कुल भी अब खाने में यूज़ नहीं करता हूँ